हँ हम किछु एहन पुस्तक सेहो पढ़लहुँ अइ जाहिमे हमरा एको रत्ती रुचि नहि छल जेना संस्कृत एहिमे हमरा तऽ रुचि आए ए आओर बी ए मे ऑनर्सके रूपमे राखै पड़ल ओहिमे लगाव तऽ नहि छल एहन लागैत छलै जे ई हम कोनो उटपटाँग विषय पढ़ि रहल छी मोन नहि लागैत छलै लेकिन प्रतिष्ठामे नवासी प्रतिशत अङ्क सेहो प्राप्त केलहुँ एहिमे हरेक देवी देवताक सूक्ति मन्त्र होम विधा सबचीज आओर पूजा पाठके वर्णन अछि एहिसँ जीवन हमर बादमे सेहो सफल भऽ गेल आइ एक जगहसँ दोसर जगह लोक प्रतिष्ठाके पथपर अग्रसर कऽ रहल छथि आओर संस्कृतके विशेष महत्व सदिखन रहत